ہیلو رحیم ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے پرسوں گومتی نگر گھومنے کے لیے جانا ہے امبیڈکر پارک تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ خالی ہیں یا نہیں مجھے میرے دوست نے آپ کا کال نمبر دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیے کر لیں تو آپ جائیں گے میرے لوکیشن پہ اور آپ میرے آپ کرایہ بتا دیجیے ہم چار لوگ ہیں جہاں ہم صبح جائیں گے صبح دس بجے جائیں گے اور چار بجے شام تک واپس آ جائیں گے اور جو کرایہ ہو آپ بتا دیجیے تاکہ میں آپ کو کچھ ایڈوانس کے طور پر رقم دے سکوں اور بتا اور اتنا خیال رکھیے گا کہ خیال رکھیے گا کہ تاکہ دس بجے سے پہلے آپ آ جائیں تو ہم دس بجے تک یہاں سے نکل جائیں ورنہ جائیں گے تو وہاں تھوڑا گھومیں گے پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کر تھوڑا بیٹھیں گے پھر تھوڑی دیر میں ہم وہاں سے نکلیں گے پھر ہم جائیں گے لولو مال گھومنے پھر اس کے بعد ہم وہاں سے گھوم کر گھوم گھومیں گے پھریں گے وہاں ہم لوگ واپس آ جائیں گے آپ کی جو رقم ہو وہ آپ بتا دیجیے آپ کی مہربانی ہوگی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کتنا کرایہ لیں گے ہم لوگ یہاں یہاں جائیں گے گومتی نگر اور امبیڈکر پارک جائیں گے لولو مال جائیں گے پھر وہاں سے ہم لوگ چار بجے تک واپس آ جائیں گے آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کتنے پیسے لیں گے پھر ہم لوگ بس گھوم کر وہاں سے واپس آ جائیں گے شکریہ